जों गोबां रोखोमनि जालगुरा जानो मोजां मोनो जेरैहाय फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा दैजोंबो बानायो सम लानानै आरो फिथा सुमा बायदिसिना बेबायदि जों मागो मागो फोरबोआव गोबां रोखोमनि फिथा बानायो जों जेरै माइब्राखौ सोमनानै गोबाव सम सोमनानै गुन्दै देनानै दिंखियाव बा मेसिनाव गुन्दै देनानै जोङो फिथा गुन्दै बानायो फिथा गुन्दैखौ टावायाव होनानै जोङो बेलिनानै बेयाव नारेंखल एवनाय बा सिबिं बा सिनि होनानै बेखौ फानो फाननानै फिथा एन्थाब बानायो गोबाङा आरो नारेंखल नारेंखलजोंल' बानायो गोबाङा आरो सिबिं सिनि होनानै सिबिंनिबो बानायो गोबां मानसियानो फिसा गोबां मानसियानो गिदिर बानायो बे बायदिनो एन्थाबखौ जों बानायो थिक बे बायदिनो लारु लारुखौबो जों नारेंखलनि देनानै नारेंखलखौ रुकिनानै माने एवनानै सिनि होनानै बेयाव गुल गुल बानायो आरो मा होनो माबाखौ फिथा सुमाखौबो बानायो जों फिथा सुमाया जाबाय औवा बिज्लानिफ्राय बे फिथाया जानो जोबोद मोजां जेरैहाय माइरंखौ सोमनानै माइरंखौ गोबाव सम सोमनानै दुइ घन्टा बा तिनि घन्टा बा सारि घन्टा सोमनानै जोङो बेखौ सारायनिफ्राय बोखांनानै दैजों औवाखौ औवा बिजौखौ ससे ससे हास'नानै दैजों सोमनानै सोमनानै दोननायखौ औवा हासुङाव सोनानै दैजों आरो माइरंखौ सोनानै बेखौ हपा मुथेनानै हपा मुथेनानै बेखौ लाइन लाइन बहायना औवाखौ लाइन लाइन गुबुन लांदां जायगायाव सावनो हानाय बायदि खुन्था मोननै दोनानै बेथिंबो बिथिंबो दोननानै लाइन लाइन दोनो दोननानै बिथिंबो बेथिंबो जिगाब होनानै सावो सावबा थिक बिस मिनिट बा बिस मिनिटसोआव बे फिथाइआ मोनोब्ला दैया गलांजोबो बे फिथाया उनाव जाजायो सुमाया बेखौ गोबाङा नाफोरजों बेदरफोरजोंबो जायो गोजा गोजाबो जायो सोरबा गाइखेर दाखादोबो जायो बेबायदियैनो जों गोबां जालुग्रा फिथा बानायो जेरै ओइ मागो नङाबाबो फिथा गुन्दैखौ गोरान फोरानना दोननानै माइब्राखौ बेखौ जों सम सम फिथा बानायनानै जायो आरो माथाखौबो जोङो सम सम बानायनानै जायो माथानि फिथा जों सम सम बानायनानै जायो माने माब्लाबा लगन थाबायबायोब्ला ओंखाम लगन ब्रिस्टिबार बा सुनिबार मंगलबारफोराव जों फिथा बानायनानै जायो नुबा आरो गोसो जानानैबो जोङो जायो थिक बे बायसानो अनासिखौ माथानिबो जों बानायो माथानि बानायोब्ला जोंहा मा जायो ओइ फिथा गुन्दैखौ माबायाव मा होनो सारायाव गोदौ होनानै माइ आथा आथा जाबा जों गुल गुल बानायना बेखौ थावआव सेरो थावआव सेरनानै जोङो फिथाखौ थिक दस मिनिटसोनि उनाव थिखांनानै जों जायो बिदिनो साहाजों जों जायो सोरबा गाइखेरजों जायो जों फिथा बानायो आरो गोबां रोखोमनि फिथा दङ सौराय दङ सौराय दङ माने सौराया जाबाय माइब्राखौ एवनानै बानायनाय गोरान माइरंनिफ्राय बनायनाय आरो माइरंनिफ्राय बानायनाय आरो जों सम सम मैदा आटानिफ्रायबो फिथा बानायो मैदाखौ जोङो पप बनायो नारेंखलखौ एवना लानानै सिनिजों एवना लानानै जों पपखौ मा होनो हासाव पपनि हासआव होनानै बेलिनानै पपनि हासआव होनानै बेखौ थावआव बख'नानै थावआव होयो थावआव होनानै थिखांनानै जों जायो एसा निमकिफोरखौबो सम सम बानायो जोङो ओमफ्राय जों फिथाफोरखौ बेबायसायै बानायना जायो सम फैब्लानो गोसो जाब्लानो सम मोनब्लानो इसा फिथा जालुग्राखौ जोबोद मोजां मोनो जों जालुनो एसायै बानाय बानाय जों जायो थिक बेबायसानो जोङो फोरबोबा फोरबोबा गोबां फिथा बानायनानै जायो आरो फोरबो नङैयावबो जायो आरो सम सम गोसो जाब्लाबो जायो बेबायसानो जों फिथाखौ बानायना जायो माब्लाबा जों मालपुवाबो बानायना जायो गोबां थावआव होनानै माइरं गुन्दैजों माथा गुन्दैखौ होनानै आटाजों लगायनानै जोङो थावआव होनानै सिनि बाहाय होनानै बेखौ मालपुवा बानायनाबो जायो गोबां जों जालुग्रा जायो बुंजायो आं गोबांखौ बुंनो सानाखै आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ थुंगेबाय